मेरा नां रुही शर्मा ऐ ते में हनुमान मंदर कोला बोल्ला नीं आं बार्ड नम्बर पंज कोला तुसें गी पता होना कि रैस्टोरैंट दी कोई बी चीज मंगानी होंदी ते में तुं'दे रैस्टोरैंट च मंगानी आं में जिन्ने बी आर्डर कीते अजतक तुंदे गै रैस्ट्रोरेंट च कीते कि के जेहड़े तुं'दे रेस्ट्रोरेंट दियां आइटमां न उंदी क्बालटी उं'दा टेस्ट बड़ा गै लाजवाब ऐ जेहड़ा मेरे मनै गी मोही गेदा इन्ना ज्य़ादा खाना ते नेईं चाहिदा लेकिन तां बी जो बी में चीज खन्नी हां हफ्ते बिच्च दिने बिच् में तुं'दे कोला गै मंगवानी ते मेरा अडरैस जेहडा हां ओह् हनुमान मंदर बार्ड नम्बर पंज हा लेकिन हून तुसें गी में सनाना चाहन्नी आं कि कुछ प्राब्लम दे कारण में अपना रूम चेंज करी ओड़े दा हून मेरा जेहड़ा कमरा ऐ ओह् में शिव मदंर नेई बस्ती बार्ड नम्बर इक च लैता ऐ एह् जेहडा अडरेस ऐ अपने आनर कोला अपग्रेड कराई ओड़ेआ अपडेट करी ओड़ो कल गी में कुछ बी आर्डर करां ते तुस मेरी लोकेशन उप्पर आराम कन्नै पजाई सकदे ओ कि के मिगी थुआड़े रेस्ट्रोरेंट दा सब किश बड़ा गै शैल लग्गेआ खाने दी गल्ल करो सफाई दी गल्ल करो क्बालटी दी गल्ल करो किसे बी चीज दी गल्ल करो बड़ा गै शैल हा तां में तुंदे कोला नुआनी आं इत्थै अग्गै बी में नुआंदी तुंदे कोला गै रौह्गी तां में चाहंदी ही कि मेरा अपना अडरेस थुआढ़े कोला चेंज कराई ओड़ां जे मी कल कुसै दी बी जरूरत पवै ते में आराम कन्नै मंगवाई सकां और में और बी लोकें गी इत्थै सनाया तुआढ़े रेस्ट्रोरेंट दा बाहर दे बारे च कि ओह् रेस्ट्रोरेंट बड़ा शैल ऐ और कुछ बी आरगैनाइज करना होऐ कुसै बर्डेपार्टी होई जां अनबर्सरी दा जां रेस्ट्रोरेंट च आराम कन्नै करी सकदे थुआढ़े दे जेहडा तुं'दा पूरा अडरेस ऐ मंगी सनाई ओड़ां ताकि में लोकें गी में तुंदे बाहरे में उनेंगी सनाई ओड़ां ताकि उनें चीज कोई लैनी होऐ ते तुंदे कोला लैन कि तुसें गी बी फायदा होऐ फायदा ऐ होऐ कि चीज़ अच्छी क्वालिटी उ'ऐ देनी जिना तुस दिंदे आए ओ जिन्ना मिगी दिंदे ओ उ'आं गै बाकी आहलें गी देना और में लोकें बी तुआढ़े रेस्ट्रोरेंट दे बारे च जरूर सनागी लोकें गी तुंदे रेस्ट्रोरेंट दे बारे च जरुर सनागे ताकि जेह्ड़ा तुंदी रेस्ट्रोरेंट दी क्बालिटी दी चीजां न फ्रैश चीजां न लोकें गी पता लग्गन ते लोक थुआढ़े रेस्ट्रोरेंट च खान जेह्ड़े खंदे न ताकि बमार नेईं होन नेईं ते तुसें गी पता ज्यादतर रेस्ट्रोरेंट च कल दियां चीजा परसों दियां चीजा बेची ऐ उऐ करी फ्राई देई ओङदे लोकें गी जेहदे कन्नै लोक बमार होई जंदे हस्पताल जाना पौंदा इयां बी एह् चीजां माड़ियां होंदियां लेकिन तां बी अगर कुछ खंदा गै एह कुसै गी ज्यादा गै इच्छा होंदी खाने दी ते ओह् तुंदे कोल आए ते फ्रेश खाए ते ओह् थोह्डा जेहा खाए माड़ा नेईं लगदा ते जेहडा मेरा तुं'दे कन्नै जेहड़ा एक्सपिरियंस ऐ बड़ा गै शैल हा ते में उम्मीद करनी हां कि हून बी मिगी तुस मिगी उ'ऐ नेहियां चीजां भेजगे तां गै तुसें मिगी एह् आह्ला जेहड़ा एडरेस एह सनाया तुसेंगी अगर कोई बी और बहुत बहुत घन्याबाद तुं'दा जेहड़ा तुस लोकें गी फ्रैश चीजां गै खलांदे ज्यादा कल्लै परसों दियां नेईं खलांदे इक कोई बी चीज होऐ लोकें गी माड़ी लगदियां ते एह् चीजा पर थोह्ड़ा अपने कोला बचाव कीता दा होग घट्ट मनदे लोकें गी बी सनाना कि नेईं खानी जेहड़ा थोह्ड़ा बहुत खंदा होग इन्नी शैल चीज खानी चाहिदी